मध्य प्रदेश कृषि मंडल नई खोजों को बहुत बढ़ावा दे रहा है मध्य प्रदेश में कृषि पे अधिक राशि खोज पर कृषि की खोज पे अधिक राशि खर्च की जा रही साथ ही साथ विदेशी तकनीकों को भी समझने के लिए किसानों को विदेश में ले जाकर कृषि को समझने सीखने का मौका दिया जा रहा है जिससे कि किसान अधिक से अधिक फसल लगाकर फसल का गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके और अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर पाएँ इसके साथ ही यहाँ स्थानीय स्तर पे भी इस प्रकार की नीतियाँ बनाकर भी कृषि को अधिक से अधिक लाभ का धंधा बनाने की कोशिश की जा रही हैं नए नए प्रयोग नए कृषि उपकरण बी खाद बीज और अन्य प्रयोग करके कृषि को को वे इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि लोग इसपे अपना अपना भविष्य बना सकें और साथ ही साथ कृषि कृषि को इस प्रकार से बनाया जा सके कि कृषि को भी लोग समझें जानें तथा किसानों को अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त हो सके